हिकु सुठी तस्वीर लाइ हिकु सुठो कैमरो हुजणु घुरिजे जंहिंमें फ़ोटा साफ़ु ऐं सुठा अचनि जिते तस्वीर वठूं था उहे जॻहि बि ॾाढी सुठी ऐं सुहिणी हुजे जिते पेड़ पौधा ऐं सुठा नज़ारा हुजनि ऐं जंहिंजी पाण तस्वीर वठूं था उहे इंसान बि साफ़ु सुथिरो ऐं सुठा कपिड़ा पातलु हुजे ऐं तस्वीर वठणु महिल हू मुस्कुराइण घुरिजे जंहिंसां फ़ोटा अञा बि सुठा ऐं सुहिणा अचनि